دن بھر پانی کی ضرورت ہمارے صحت اور روز مرہ زندگی میں کئی مختلف چیزوں کے لیے ہوتی ہے جیسے پینے کے لیے صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن بھی کم سے کم آٹھ گلاس پانی پییں نمبر دو کھانے کی تیاری پکانے میں خوراکیں تیار کرنے میں اور چائے یا کافی بنانے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تین صفائی ہاتھ دھونے چہرے دھونے اور صفائی کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے نمبر چار کچھ فرہنگی یا صنعتی عملوں کے عملوں کے لیے صنعتی اور فرہنگی عملوں میں بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نمبر پانچ صفائی صحت کی حفاظت کے لیے ہاتھ دھونے اور صفائی کے دوران پانی کی استعمالیں ہوتی ہیں نمبر چھ زراعت کھیتوں میں اور پودوں کی کاشت میں بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نمبر سات پیشابی عمل اپنی صحت کی خوبصورتی کے لیے پیشابی عمل کے دوران بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے